हैलो अलाह दादी मां वई हुयसि ॻोठु मुंहिंजे सौटु जे घर वियाह हुयो जंहिंजे करे ॿ टे ॾींहं कोन्ह आई आहियां ॿियो कीअं आहे हा मां शादी ते वियलि हुयसि ॿियो ॿुधायो न न मुंहिंजो तव्हांसां सालनि सां रिश्तो आहे हीअं कीअं तोड़ींदसि ॿुधायो कहिड़ियूं सुठियूं सुठियूं भाॼियूं आयलि आहिनि छा खपंदव तव्हांखे हा छो भला सौ में सौ माण्हुनि लाइ खपेव घर में वियांव आहे हा हा इलाही न खोड़ खोड़ भाॼियूं खोड़ भाॼियूं ॿुधायो घणियूं भाॼियूं खपनव ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं खपनव मां तव्हां तव्हांखे सवलियूं ताज़ियूं सुठे अघि में आणे ॾींदसि ॿुधायो पंज पंज किलो भिंडियूं हा ॿियो वांङण पंज किलो ॿियो बीज मटर सावा हनी हा हा उहे बि पंज किलो गजरियूं हा सीरो बि ठाहियो गजड़ुनि जी खटाणि बि पायो त उहे पंज किलो लिखाव जी जी हा हा भिंडियूं बि लिखी हा अदरक मिर्च पुदिनो धाणा साही थूम हा हा खाओ न हा मूंखे यादि पिया कयो त मां ॿुधाया तव्हांखे खटाणि सीरो सभु खाराईंदमि हा हा जाम आहे जाम आहे सुठा बीह बि अथव चओ त बीह बि तव्हांखे मोकिलिया पंज किलो खनि भुगल बीहु ठाहींदा अहियो हा हा हा हा हा खुंबियूं बीह पटाटा हा न न सफ़ा साफ़ सुथरा सुठा अच्छा बीह मोकिलिंदीसाव ठीकु आहे हा हा यादि आहे हा साही थूम हा हा बिल्कुलु हा खपे खपे खपे ॿियो ॿियो कुझु बसि हा गोभी हा हा त पो पटाटा बि लिखाराइयो न पोइ पटाटा त मेन खपंदव हा हा मुंहिंजो घोटु हाणे होलसेल में चालू कयो अथई बसर पटाटनि जो मां तव्हांखे ॻाल्हि करणु विसरी वयसि हा अघि बि सही लॻाईंदव हा हा ना बसर पटाटा ऐं सुखी थूम हा हा बाज़ारि खां बि भाव पंज रुपिया घटि अथव असां वटि पंज रुपिया घटि भाव अथव बाज़ारि खां बि अघि हा हा चङो हा ईअं हा हा भले हुजेव कसरु मूंखे ख़बर आहे तव्हां मूंखे घटि न लॻाईंदो ठीकु आहे जी जी हा लिखी छॾियो आहे हा हा चङो चङो चङो चङो जय झूलेलाल भले पेटीएम कजो मुंहिंजो पेटीएम नंबर बि इहेई अथव हा न ठीकु आहे जय झूलेलाल